जीअं त तव्हां सभिनी खे खबरु आहे त असांजे देश में वधि में वधि अनाजु उॻायो वेंदो आहे ऐं ॿाहिरि मोकिलियो वेंदो आहे हिते तमाम सुठा शहर आहिनि जिते सुठो अनाजु वधि में वधि अनाजु उॻायो वेंदो आहे जीअं त पूना नासिक नागपुर औरंगाबाद जहिड़ा शहर आहिनि जिते अनाज जो लिमिट थींदो आहे ऐं हिते कपिड़नि जी मिलियूं मेडिकल मशिनियूं अनाज जा ट्रांसपोर्ट ऐं इलेक्ट्रोनिक ट्रांसपोर्ट आहिनि जेके असांजे देश के वधायण में मदद कंदा आहिनि